अग्रवाल रेस्टोरेंट से बोल रहे हैं जी भय्या मैं अभी कुछ समय पहले ना आप को एक खाना आदेश दिया था जैसे मैंने दाल मखनी चार रोटी हाँ और एक प्लेट पुलाव मगवाई थी भय्या आप यहाँ पर मुझे ग़लत खाना दे गए हैं मेरे पास तो मांसाहारी खाना आ गया है जब कि मैं शाकाहारी हूँ जी सर में मेरे पास बटर चिकन और चार रुमाली रोटी आई हैं जी भय्या आप किसी को भेज के आप ये ना खाना ले कर जाइए और जो मैंने आदेश दिया था ना आप वही दाल मखनी एक प्लेट पुलाव और चार नांन मंगवा दीजिए है ना धन्यवाद